गोंयांतली मातृभाशा कोंकणी सगळे कडेन उलयली जाता गोव्यान पण ती एकाच तरेची कोंकणी उलयली जायनना ते कोंकणीचे सुद्दां खूब तरेचे कोंकणी आसा जशी पेडणेकारांची कोंकणी वेगळी आसा साश्टीकरांची कोंकणी वेगळी आसा बार्देसकाररांची कोंकणी वेगळी आसा मालवणकारांची कोंकणी वेगळी आसा पण आमची जी कोंकणी आसा मातृभाशा आसा ती खूब कडेन अशी यूजफूल आसा आतां भायलो लोक आयल्लेलो म्हापसान बसूंक शकता ते हिंदीन उलयतात पूण आमची जो गोव्याचो मनीस आसा तो गोव्याच्या भाशेन उलयता आमी तांच्या भाशे वरसुनूच आमी कोण गोवन आसा आनी कोण भायलो आसा हें वळखूं शकता आतां मेन म्हटल्यार जे बाजारान बसतात म्हापसान मार्केट पळयात आतां तुमी जे बाजारान बसतात चड करून चड जी गांवठी गांवठी पदार्थ आसात वस्तू आसात ते विकणारे फक्त गोवन्सच आसतले आनी आमी ते तांकां तांच्या भाशे वरसून वळखूंक शकता दुसरें म्हटलें जे आतां भायले ट्युरिस्ट येयले तांकां गोंयांतले अशे आयल्या उपरांत गोव्यातले रिती बिती कळचे ना तांकां गोवांतलो माणूस आसता तो सांगता की अशें आसा तो आपल्या मातृभाशेन तांकां सांगता आमची मातृभाशाचें महत्व सांगता आनी आमच्या ब गोव्याचे रिती सांगता आमच्या गो कोंकणी भाशे खूब आमकां आमच्या कोंकणी भाशेचेर खूब अभिमान आसा आमची कोंकणी ही अशी हसरी अशी बरी अशी भाशा आसा आनी ती शिकपाक उलोवपाक खूब मजा येतात ती अशी वेवसायेन लोकांचो आतां वेवसाय आसा एका आतां एकामेका कडेन कम्युनिकेट उलोवपाक आमची कोंकणी भाशा एका गोवनाक दुसऱ्या गोवेकारा फुड्यान बोलपाक खूब मदत करतात